ड्रॉइंग में जेको आहे उहो त माण्हू बचपन खां ई कंदो आहे बालपन सां ई ड्रॉइंग कहिड़ी कहिड़ी कंदो आहे चाहे ग़लति चाहे सही बचपन खां ई कंदो आहे और कंदे कंदे ई अगरि सुठो ठहंदो आहे त उन जी रुचि वधी वेंदी आहे जॾहिं उहा रुचि वधंदी आहे त पोइ वरी अञा उन खे बढ़िया रूप ॾींदो आहे और उन खे बढ़िया सजाईंदो आहे पंहिंजे नईं नईं तरीक़े जा उन में तरीक़ा सीखंदो आहे किनारा भरिणो रंगु भरिणो नईं नईं ड्रॉइंग रखण सां सामिने स्केच करणु इहो सभु माण्हू सिखंदो आहे जॾहिं हू शुरू खां बचपन खां कंदो ईंदो आहे त त उहा धीरे धीरे उहा रुचि वधी वेंदी आहे त जॾहिं उन जो सुठो ठहंदो आहे त उन ई रुचि वधंदी वेंदी आहे और मनपसंद कलाकार त टीचर ई हूंदी आहे ज़्यादातर और ईअं त एम एफ हुसैन आहिनि जंहिंजी ॾाढी हू आहे फेमस आहे उहो त माण्हू खे बीठे बीठे जेको आहे सामिनो ॾिसंदे ॾिसंदे माण्हुनि जो पूरो स्केच ठाही ठाहे वेंदो आहे बिल्कुलु हूबहू ठाहे वेंदो आहे जंहिंजी चित्र ॾाढा महांगा जंहिंजी पेंटिंग ॾाढियूं महांगियूं बिकदियूं आहिनि एम एफ हुसैन